हाँ मैं पाँच नंबर बोल सकता हूँ दस से लेकर दस लाख तक एक लाख पाँच हजार दो लाख छः हजार तीन लाख सात हजार चार लाख आठ हजार पाँच लाख छः हजार